आङो न'खरावहाय न'खराव जेखिजाया न'खर जेनेबा रिलेटिबसआनो जा रिलेटिबबाबो बिदिनो न'खरआनो जाहैबाय जा गिदिर जेनेबा हाबाफोर जि गिदिर प्रग्राम लानाय बेहाय आङो न'खरनि सुबुंफोरजों हेफाजाब होयो जि जि खामानि मावनांगौफोर दङबा मावना होयो जा आङो जि खामानि मावनो हायो बेखौ आङो मावनानै होयो खामानि मावनासैखौ आं मावनानै होयो बबावबाफोर मोनसे माबा मोनसे लायनांगौ आं बेखौ मानि सोरबा गेदेरा आंखौ थिनोबा आं मानियो गेदेरा जा थिनो आं बेखौ मानिनाय जायो मोनसे न'खराव हाबाफोर जायोबा बिनिनो गोबां आलासि गोजान गोजाननि फैनाय जायो बेहाय आङो आलासिफोरखौ जा आलासि साननाय बादि जेनेबा माथो होनाय रेसपेक्ट होनाय बेफोरखौ आङो खालामो लोगोफोर मोनसे जेनेबा न'खराव मोनसे गेदेर प्रग्राम जाबाथ' लोगोफोर गाव गावनि लोगोफोरखौ लेंहरखायो जे नङा होनबा बे लोगोफोरखौ लेंहरबा आङो लोगोफोरजों रायलायो रायलायो बिदिनो मा जानो मा जानाय आरिनायफोरखौ आं जगार खालामना होयो बिदिनो लोगोफोरजोंबो बिदिनो एसे एसे जागोन बेखौ आं जगार खालामनानै लोगोफोरजों रायलायो बिदिनो आरो आरो न'खरनि आलासिफोर फैयोबा बिसोरनोबो जानाय लोंनाय जगार बानायनानै होयो आरो बिदिनो साहा फुदुंनाय मेथाइ होनायफोरखौ आङो बिमाफोरजों हेल्प खालामना होयो जे आङो जि मावनो हायो बेखौ आं मावनानै होयो आरो सोरबाफोर माबा मोनसे हेल्प बियोबाबो आङो बेखौ हेल्पखौ होनाय जायो आरो बिनो गेदेरफोराथ' बिदि खामानिफोराव गोबां बेस्थ' थायो नालाय बेखायनो जोङो गाव गावनो साननानैबो माबा मोनसे खामानिखौ सोरखौबा मावनाय नुवाखैबा गावनो रावबो थिना जासे गावनो गाव ओरैनो फ्रिआव दङबाथाय खामानिफोरखौ मावहैनानै दोननांगौ आरो जों रावखौबो लामा नायनो गोनां जाया हाबा हुखा माबा मोनसे जायोबा आरो जोङो जेरावबो बाहागो लानांगौ मानो होनबा नों आं मावबासो नों मावलाय आं मावलाय मावबासो मोनसे न'खरनि गेदेर हाबाबाबो जोङो मोजाङै खुफुंनो हायो आरो बेखायनो जों साफ्रोमबो मावनायफोराव जोङो मावनांगौ गेदेरफोरनि खोथाफोरखौ मानिनांगौ जोङो बोराबनानै थानाङा जिखिनि मावनो हायो गावनि देहाया जिखिनि मावनो हायो जों बेखौनो मावनांगौ आरो आंनि बुंनाया बेखिनिआनो दे